डोगरी दी अगर अस गल्ल करचै डोगरी साढ़ी इक मिठ्ठी बोलो ऐ जिसी अस आखदे न डोगरी जेह्ड़ा आखेआ जंदा ऐ खंड मिठ्ठे लोक डोगरे इक ओह् बड़ी गै मिठ्ठी बोली ऐ होर अस जेह्ड़े डोगरी लोग न ओह् अपनी जेह्ड़ी अपनी डोगरी दी भाशा ऐ उसी इयां गै ऐक्स्प्रेस करदे न उ'नें दिक्खियै पता चली जन्दा ऐ ते खंड मिठ्ठे लोग डोगरे